ان دنوں بچے آوٹ ڈور اور ان ڈور گیمس سے زیادہ موبائل پر نئے نئے گیم کھیل رہے ہیں مثلاً فری فائر پب جی بی جی ایم آئی کلیش آف کلینز وغیرہ